हाँ मैं एक समय में बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में फंस गया था उस समय उस समय कि बात है मैं जब एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था तो जहाँ जो काम करता था उस कंपनी में जो और भी जो मज़दूर हैं वो बहुत ही अच्छा व्यवहार नहीं करते थे मेरे साथ में और जो उन का भी काम था वो मेरे से उनका काम करवाते थे मुझसे दो आदमियों का काम करवाते थे और मुझे बिल्कुल भी वहाँ पर छुट्टी नहीं देते थे और जो कंपनी थी उसका मालिक था वो भी बहुत ही बेकार था उसका भी व्यवहार अच्छा नहीं था उससे मैं छुट्टी लेता तो वो छुट्टी भी नहीं देता था और मुझसे भी ज़्यादा काम करवाता था तो फ़िर मैंने उस मालिक से अच्छा व्यवहार बनाया फ़िर अच्छा बोल के उससे फ़िर अपना काम किया फ़िर अपने काम के पैसे लिए उससे और फ़िर मैंने उस कम्पनी को छोड़ दिया तो फिर जा कर मुझे उस परिस्थिति से निकालना हुआ